अहऽ हाँ हमरोके पालतू जानवर नीक लगै छै हमरा बहुत नीक लगैए जैसे कि भए गेल गैया गैया हमर लोकके माता भी छै आओर हम लोग गैयाके पोसै भी छियै ओकर आओर हमेशा ओकर से देखभाल करै छियै सेवा करै छियै गैया माताके पूजा भी करै छियै गैया हमरा सबके दूध दै छै ओकरा जब ओकर जब बच्चा पैदा होइ छै ओकर दूध दै छै हम सब गैयाके दूध निकालै छियै हम सब खाइ छियै पियै छियै आओर हमरा सब हमरा ढ़्रेरी प्रकारके पालतू जानवर नीक लागैए जैसे कि भए गेलै खरगोश बकरी खरगोश हमरा बहुत नीक लागैए हमर घरमे खरगोश भी यऽ बकरी भी यऽ आओर गैया भी यऽ आओर हम खरगोश गैया सब सबके चारा उरा दैते रहै छियै ताकि ओकराके भी खाइ पियैमे दिक्कत नहि हुए आओर गैया सबके गोबर हमेशा साफ करते रहना चाहिए रऽ करते रहै छियै आओर सब पालतू जानवर नीक लगै छै आओर हम सबके घरमे पालतू जानवर एक ने एक होना चाहिए होना ही चाहिए आओर